हॅलो उलयता कशें आसा तूं बरीं आसा आमी माशेलांत आयिल्लीं बी आसा फॅमिलीक घेवन जेवपाक आयिल्लें म्हणून खंय तें

हां कळलें तिंचे टेस्ट कसो आसता

तें खंय आतां

आं थंची प्रायस कशी आसा फीश थालीची बी आं तेजी फीश थाली कशी मिन्स तेजी रेट कितली आसता दनपारची बी

आनी खंय आनी खंची रॅस्टॉरण ना बरीं हां बरें थँक्यू आं सांगलें म्हणून इतलें सगळें